हम कृति कुमारी बाजि रहल छी आइ सुबह दस बजेकेँ हम कैब बुक कयने छलहुँ लेकिन एगारह बाजि रहल अछि ओ कैब एखन तक नहि अयलै हन ऊपर से बहुत लेट भऽ गेलै हन ओ कैब ड्राइवर के हम फोन करै छियै तऽ ओ फोनो नहि उठा रहल छथिन आओर पहिले फोन उठाबै छलखिन तऽ कहै छलखिन बस दस मिनटमे आबि रहल छी जाम मे फसल छी जाममे फसल छी आब एक घण्टा देरी भऽ गेलै हँ एखन तक ओ नहि आबि पयलखिन हँ आओर हमरा ई कैब कैन्सिल करबाके अछि आओर दोसर कैब बुक करबाके अछि